जय झूलेलाल जी जी तव्हां घणनि ॾींहनि लाइ सूरत घुमणु अचो था अछा त तव्हां सूरत में होटल कोई बुक कराई अथव जी असांजी सूरत में शिव महल करे होटल आहे जी उते तव्हांखे चार ॾींहं ता अचो न तव्हां जी असां तव्हांखे डुमस इलाइक़ो आहे हिकु सूरत जो उते फैमस असां तव्हांखे घुमाइण वठी वेंदासीं पोइ सूरत जा मॉल आहिनि सूरत में गार्डन आहिनि जी सूरत में खाइण पीअण जी होटलूं आहिनि अगरि तव्हां खाइण जा शौंक़ीन हुजो त असां तव्हांखे घुमाइण वठी वेंदासीं हुते जी त तव्हांखे तव्हांजो बजट केतिरो आहे होटल जे लाइ जी जी सूरत में मॉल आहिनि मंदर आहिनि होटल आहिनि ॿी सूरत खां ॿाहिरि बि सूरत जे आसे पासे में घणाई बीच आहिनि जेका तव्हां असां तव्हांखे घुमाईंदासीं उते बोटिंग करण जो आहे ॿारनि जे लाइ साइक्लिंग जंपिंग ऐं हे सभु बि आहिनि वॾनि जे लाइ बि उते बंजी जंपिंग स्किपिंग रोड अहिड़ी सभु वॾी वॾी एक्टिविटी आहिनि डुमस में उते बीच आहिनि होर्स राइडिंग आहे उहे बाइक जी राइडिंग आ अ पोइ हुते खाइण पीअण जी शयूं आहिनि उते हितां जा पकोड़ा अलॻि अलॻि खाइण जे लाइ उते राइडिंग सभु नंढा वॾा ॿई करे था सघनि हुते होर्स राइडिंग कैमल राइडिंग बाइक राइडिंग आहे नंढनि खां वठी वॾा सभु करे सघंदा आहिनि असांजे होटल में पंज हज़ार खां वठी टीह हज़ार ॾह जो पैकेट आहे पैकेज आहे हुनमें लंच इंक्लूड आहे ऐं अगरि वधी महांगो वारो कयो था त हुनमें डिनर ऐं ब्रंच बि इंक्लूड आहे रूम में हर हिकु फैसिलिटी आहे एसी बि आहे इंडियन वैस्टन टॉइलेट ऐं सभु सभु आहिनि हा हिकदमि गैरंटी जी जी मां लिंक लिंक मोकिलियूं था असां असांजे तर्फ़ां त तव्हांखे मिली वेंदी त हुता ऑपशन सिलेक्ट कजो असां वटि पाणई मैसेज अची वेंदो जी जी जय झूलेलाल